अगर किसी को फोटोग्राफी का शौक है या उसको अगर पैसा है तो हम यह सलाह देंगे की जैसे शादी में सौ फोटो किसी की लेनी है तो फो शादी के उन हिसाब से उनके ड्रेस को अगर दूल्हा की फोटोग्राफी लेनी है तो दुल्हन वाला ड्रेस और कैसी फूल लेनी है उस हिसाब से उन्हें बताएँगे कैसे फोटो क्लिक करवाना उसके बारे में बताएँगे यदि स्कूल में हम फोटोग्राफी हम करवा रहे हैं तो स्कूल के फंक्शन के हिसाब से उठित फोटोग्राफी करवाएँगे यदि समाज में ही कोई हिन्दी का भाषण दे रहा है तो धुंध के फोटोग्राफी लेनी है तो वह उसी हिसाब से करवाएँगे हर जगह फोटोग्राफी का अलग अलग महत्व है और हर जगह अलग अलग ढंग से फोटोग्राफी को ली जाती है इसलिए कैसी फोटो अच्छी आएगी उसके बारे में बताएँगे अच्छी कपड़े पहनेंगे तो अच्छी फोटो आएगी अच्छे से पोज देंगे अच्छी फोटो आएगी कैसे उन्हें खड़ा होना चाहिए कैसे उठना चाहिए कैसे बैठना चाहिए किस तरह की फोटो होनी चाहिए जैसे वह हर चीज़ की फोटो लेनी है उसके बारे में बताएँगे